चलो हम सिलाई बुनाई के बारे में बताते हैं मैं सिलाई करती हूँ सोटर ओटर बुनती हूँ बच्चों के लिए बड़े के लिए सोटर बुनती हूँ और सिलाई भी करती हूँ ब्लाउज उलाउज सीती हूँ सूट सलवार सीती हूँ बच्चों का इस्कूल के डरेस सीती हूँ और ब्लाउज सीती हूँ तो जो कलर का बिलाउज है ओही कलर का अस्तर लगाओ अगर दूसरा कलर हो जाता है तो वो लोग बहुत डांटते हैं बिगड़ते हैं इसीलिए मैं डरती हूँ मैं अच्छा से सोचके करती हूँ जो कलर का ब्लाउज रहता है वही कलर का अस्तर लगाती हूँ वही कलर का धागा लगती हूँ मुझे लाल कलर बहुत पसंद है लाल कलर मुझे बहुत पसंद है और ओ मैं डरती हूँ कि अच्छा से सिलूँ ज ताकि मुझे कोई कुछ कह ना पाए ग्राहक जो आते हैं सिलाने के लिए तो फोन भी कर देते हैं धागा एक जैसा ब्लाउज का कलर है वैसा धागा लगाओ तो मैं ये करती हूँ स्वोटर बुनती हूँ सिलाई के मदद से स्वोटर भी बुन लेती हूँ और ये सिलती हूँ बच्चे लोग का बड़े लोग का जो कपड़ा रहता है अच्छा से ध्यान दे के मैं सिलाई करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है सिलाई करने में किसी का कपड़ा अब अपना भी सिल लेती हूँ फटा उटा रहता है वो भी सिल लेती हूँ नया कपड़ा भी सिलती हूँ और यही करती हूँ सिलाई बुनाई गाँव में मैं क क्या करूँ गाँव में बहुत कम पैसा मिलता है गाँव की मैं हूँ गाँव की रहने वाली हूँ जो मिलता है वो ले लेती हूँ यही करती हूँ सिलाई विलाई मैं